हमारे यहाँ जो यहाँ डांस वगैरह होता है पहले जो ऐसा होता था कि मतलब जो राजा महाराजा सभी भी मतलब देखा करते थे संस्कृति में जो डांस होता था उसको हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे भी देखते हैं अच्छा भी लगता है उन लोगों को देखने में और साथ में बड़े बुजुर्ग जो भी बैठ जाते हैं उनको पसंद आता है औ जो आज के जमाने का जो डांस वगैरह है यह सब चला हुआ है तो यह हम लोगों को नहीं पसंद आता और किसी को भी नहीं पसंद आता है क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता हमको लोगों को देखने में इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पहले वाला मतलब जो है उसी को ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि देखने में भी अच्छा लगता है इतना मतलब ढोल वगैरह जो कुछ है बजते बजते हैं तो बढ़ियाँ लगता है देखने में भी बड़े बुजुर्ग छोटे जो भी हैं बैठ सकते हैं लेकिन आज के जमाने में जो डांस हुआ है तो उसमें तो पसंद ही नहीं आता बैठने भी नहीं होता तो इसलिए नहीं अच्छा लगता वो लोग वो हम लोगों को नहीं पसंद आता है और जो पिछले ज़माने के हैं वह हम लोगों को पसंद है इसलिए मतलब अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा मतलब पसंद हैं हम लोगों को और बच्चो को भी पसंद है आगे भी पसंद आएगा और हम यही सोचते हैं कि जितनी भी मतलब वह हैं उन सबको मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट एसी में रखते हैं कि यह देखने में भी अच्छा लगता है औ सबके साथ में बैठ कर देख भी सकते हैं और अच्छा देखने में भी सुन्दर लगता है बहुत ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है